ہاں ہمیں لگتا ہے کہ نیوز میڈیا آدھے مدعے دکھاتی ہے اور آدھے نہیں کیوں کہ جہاں پر کہیں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو میڈیا اسے بہت جلد دکھاتی ہے اور کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے آج کا نیتا کون ہے آج دیش میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کون کیسا ہے کون کیا کر رہا ہے آج اس نے اس سے لڑائی کری ہے آج اس نے اس سے لڑائی کری میڈیا یہ سبھی چیزیں دکھاتی ہے لیکن میڈیا میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو وہ نہیں دکھاتی وہ یہ ہیں کہ غریب لوگ کتنے ہیں وہ بھوکے بھوک سے مر رہے ہیں انہیں کھانا نہیں دیا جا رہا ہے ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں اور ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے ان کے پاس اوڑھنے کے لیے کپڑے نہی ہیں بچھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہی ہیں وہ لوگ فٹ پاتھ پر رہتے ہیں میڈیا یہ سب چیزیں نہیں دکھاتی لیکن جو دکھانے کی چیزیں میڈیا وہ نہیں دکھاتی لیکن وہ ساری چزیں دکھاتی ہے جو اسے کم دکھانی چاہیے اور جو زیادہ دکھانی چاہیے وہ نہیں دکھاتی